म्हज्या आवडीचें साहित्यीक पात्र खंयचें अशें म्हणच्या परस की वेगवेगळ्या चळवळींतल्यान साहित्य निर्माण करपी असो मनीस म्हणजेच प्रॅक्टिकल पात्र बाबा सायब आंबेडकर हो एक सामकोच कणखर रितीन संपूर्ण स्वताचें सगळें कितें आयुश्य जनते खातीर ताणें ओंपलें आनी सामाजीक विशमता कशी नश्ट जावची ह्या विचारांनी तो प्रेरीत जावन जनतेक लोकांक शिक्षीत करतालो खरें म्हणल्यार बाबासायब आंबेडकर हो एक म्हान व्यक्ती ज्या मनशान आपल्या पुस्तकां खातीर एक खास घर बांदलें ज्या मनशाचें आयज देशा बरोबर परदेसांत सुद्दां वेगवेगळ्यां गांवांनी पुतळे उबे जाल्यात युनिवर्सिटींनी म्हणजेच विद्यापिठांनी पुतळे उबे जाल्यात खरें म्हणल्यार बाबा सायब आंबेडकर हे एक फक्त पात्रच न्हय हो एक जे लोक सोंशीक आसात जे लोक गरीब आसात जे लोक दीन दयाळू सामके परिस्थिती बिकट परिस्थितीन जगतात अशा लोकांचो खऱ्या अर्थान महिसा एक देव म्हणपाक हरकत ना आनी तांणी जीं जीं पुस्तकां बरयल्यां ते सदांच म्हणटात की मनशान दर एक मनशा कडेन मनीसपणान वागूंक जाय आयज आमीं कुत्र्या माजराक फातराक लाकडाक रुखाक सगळ्यांक देव मानतात पूण आमीं मनशाक मनीस माननात ज्या गजालेक आमीं मान दिवपाक जाय त्या गजालीक मान दिनात उलट आमीं मनशाक तुच्छ लेखतात जानवरां परस बत्तर लेखतात हें सामकें चुकीचें आनी ते केन्नां केन्नां म्हणटात की कांय कांय धर्माची अशी शिकवण आसा की गायच्या मुताक सुद्दां पवित्र मानतात पूण मनशाक जर अपवित्र मानतात जाल्यार हीं शाणेपणां काय पिशेपणां म्हणजे ह्यो सगळ्यो फकाणाच्यो हास्यास्पद अश्यो गजाल्यो आमकां ह्या पुस्तकांतल्यान जाणीव करून तो दिता आनी ह्यो कांय घटणां खऱ्यानीच हें चल्लां कितें खऱ्यानीच हांगासर विकास म्हणटा तो चल्ला काय कितें खऱ्यानीच सर्व मानव जाती एक आसा काय कितें किंवा मनशाचो विकास करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान खऱ्यानीच आयचो संवसार मुखार चलता काय कितें अशे वेगवेगळे प्रस्न आनी मुद्दे तकलेंत विचार करपाक लायतात